जों आबाद मावनायाव मा मा बाहायो जों आबाद मावनायाव जों गोदो गोदाय आबाद मावनायाव जोङो मोसौ जों हालौवोमोन दा आरो गोदान मुगानि आबादआ आबाद मावनायाव बाहायनाया ट्रेक्ट'रजों हालोवनानै जों माइ गायो जों गोदोनि आबाद मावनायाव मोसौजों हालौनानै जोङो माइआ आबाद मावोमोन दा आरो गोदान मुगानि माइ आबाद मावनाया ट्रेक्ट'रजों हालौनानै जों माइ आबाद मावो आरो

आबाद मावनायाव जोङो मोजाङै मोजां आबाद मावो आरो जोङो गोदोनि माइ आबाद मावनाया जों मोसौजों हालौनानै जों मै होयोमोन आरो जों हाखौ मोजां फोमोन्नानैसो जों माइ आबाद मावोमोन आरो माइ आबाद मावनाय मावो मावोमोन जों ज' ज'यै माइ गायोमोन सावरि बादालि जायोमोन गोदो नि माइ आबाद मावनाय मावनायाव ज'मा ज'मा माइ गायोमोन दानि गोदान ट्रेक्ट'र जों हालौनाय गोदान मुगानि हालौनाया खम गोदोनि मोसौनि आबाद मावनाया खम जाबाय दा आरो दानि गोदान मुगानि ट्रेक्ट'रजों हालौनाय आबादा फ्राय ट्रेक्ट'रजोंनो गोजा हालौवो गोदोनि नांगोलफोरखौ नुबांलानो माइ आबाद मावनायाव सावरिबो जायो बा सावरि जालाय लायो ख्रि ख्रिनो जोङो माइ आबाद मावनाय सम बोथोरफ्राव